बिहारके प्रशंसा की करल जाइ व्यवसायमे रोजी रोटीमे रोजी रोटी यहाँके मुख्य कार्य रोजी रोटी छै कृषि कृषि जेछै यहाँपे बहुत जादा मात्रामे होइ छै आओर यहाँपे धान उगाल जाइ छै केला मुज्जफ्फरपुरके लीची आओर यहाँपे यहाँपे ने कि कहै छै गुलाब बागमे मण्डी छै जहाँपे सब जगहके अनाज वहाँपे जाइ छै आओर वहाँसँ बहुत जगह सप्लाइ होइ छै फिर यहाँ पर ने हरदा पुलके नीचे कि कहै है मखानाके खेती करल जाहऽ जे हम लोग कभी कभी जाइ छिऐ तऽ देखै छिऐ आओर मछली खोक्सी बाग मण्डीमे बहुत तरह तरहके मछली आबै छै आओर